हेलो जय झूलेलाल मां कविता रामचंदाणी पइ ॻाल्हायां तव्हां नीता मेम पिया ॻाल्हायो हूं जी जी मूंखे हिक नौकिरी जी ॾाढी ई जरूरत आहे मां शादी कयल आहियां पहिरीं शादी खां पोइ मां पहिरीं भई मां बी कॉम पढ़ियल आहियां मां नौकिरी कंदी हुयमि रिषि शिपिंग कंपनीअ में पर पोइ मूंखे मुंहिंजी बेबी ॼाई न त मां नौकिरी छॾे छॾी हाणे मुंहिंजी बेबी ॿ सालनि जी थी वई आहे त हाणे मूंखे वरी भई नौकिरी खपे त किथे नौकिरी ख़ाली हुजे त मूंखे तव्हां ॿुधाईंदा जी जी मां बी कॉम पढ़ियल आहियां मां हुते ॿ साल नौकिरी कयी हुई जीअं ई मुंहिंजो कॉलेज पूरो थियो त मां हुते नौकिरीअ ते लॻी वयी हुयमि पर शादीअ जो जीअं रिश्तो आयो त पोइ मां नौकिरी छॾे छॾी ऐं हीअंर मूंखे बेबी बि आहे ॿ सालनि जी हुते ॿ साल कयी हुई मां जी जी हाणे पहिरीं मां जीअं चारि पंज साल पहिरीं कयी हुई त तॾहिं त मूंखे ॾह हज़ार ई मिलंदा हुआ पर हाणे त भई जीअं हा भई जीअं महांगाई वधंदी पइ वञे तीअं सैलरी बि हाणे वधीक आहे त हाणे मूंखे ईअं आहे की थोरो पंद्रहं सत्रहं हज़ार मिले त अहिड़ी नौकिरी मूंखे ॿुधाईंदा तव्हां हा उहो सही ॻाल्हि आहे पर मूंखे भई एक्सपीरियंस आहे त उनजे भई लाइ करे भई जंहिंखे वधीक हूंदो आहे एक्सपीरियंस त उन्हनि खे पघार सुठी ॾींदा आहिनि चारि साल थी विया आहिनि जी जी उहो त मां मञा थी की भई पढ़ाई हीअंर जो दौर ॾाढो ई भई अॻिते अॻिते वधंदो थो वञे त मूंखे ईअं बि थी सघे थो की भई जेको पहिरीं हलंदो हो हुनखां त हीअंर वधीक ई अन कंप्यूटर में जाम कुझु अची वियो आहे नओ नओ जी जी जी हूं जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी बिल्कुलु हूं जी जी मूंखे पघार जो वधीक कोन्हे पघार भले मूंखे घटि ई मिले पर कंपनी सुठी हुजे जीअं हुते जा माण्हू बि सुठा हुजनि ऐं भई अगरि मूंखे कुझु न थो अचे त हू मूंखे सेखारनि मूंखे उहो बि ॾिसणो आहे त पघार भले घटि हुजे पर नौकिरी सुठे हंधि सुठी ऑफ़िस में हुजे भई वॾी कहिड़ी कंपनी हुजे उनमें मूंखे जरूर ॿुधायो तव्हां जिते ख़ाली हुजे त जी जी जी जेसि तईं मूंखे नौकिरी तव्हां ॿुधायो तेसि तईं मां थोरो कंप्यूटर बि सिखी थी वठां वधीक जेको हीअंर हली रहियो आहे ऐं कहिड़ी बि कंपनी में हुजे ख़ाली नौकिरी त मूंखे जरूर ॿुधाइजो जय झूलेलाल जय